नमस्ते सर किराए के कैब की तरफ से बात कर रहे हैं हाँ जी जी मुझे जैसलमेर जाना है तो मुझे कैब किराए पर चाहिए थी हाँ जी हाँ जी बड़ी कार हमें चाहिए थी तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसलमेर के लिए हमें निकलना है कल सुबह मेरी पूरी फैमिली है और दोस्त भी लोग हैं फिर बड़ी कार मुझे चहिए हाँ जी तो कोई कार अवेलबल है अभी इस टाइम पर अच्छा जी जी बहुत बढ़िया तो आप प्रति किलोमीटर कितना चार्ज करते हैं अच्छा हाँ तो हमें जैसलमेर निकलना है तो उसके लिए टोटल ऐसे चार्ज कितना बनेगा अगर टोटल फिगर में बात करूँ तो मैं जी जी जी हाँ तो मुझे वो पाँच दिनों के लिए चाहिए हाँ तो आधा भुगतान अच्छा मैं मुझे पहले करना होगा और आधा बाद में जी जी हाँ कोई कोई दिक्कत नहीं है मैं कर दूँगी जी धन्यवाद हाँ अभी आप मेरे आधे घंटे में भिजवा दीजिए मेरे घर पे कार जी धन्यवाद